हांव फाटल्या दिसांनी दिल्ली रावतालो तेन्ना हांवें पयले की तांकां सगले लोक आसा हरयाणाचे लोक दिल्लीचे लोक युपीचे लोक तांकां लग्न म्हणल्यार डावरी तांकां डावरी जायता आनी डावरीन खूब पयशे मागतात आनी ते आतां गोंयान तरी हांवें तितलें पोवूंक ना की डावरी कसो चलता कितलो गोंयान डावरी मागता की ना तें हांव तितलें दिसूं ना म्हाका पूण हांवें जेन्ना भायले स्टेटीन पयलें तितून सामके लोकांक लग्न म्हणटा म्हणल्यार डावरी तांकां डावरी नासन जायना तेंकां डावरीन गाडी जाय पयशे जाय घर सुद्दां जाय नाल्यार व्हडले व्हडले जमीन बी तें सगले दिवपाकूच जाय नाल्या ते चुलेक घेना आनी तांकां नाल्यार ते म्हणटा आमी तुमगेली चली दवरना नाल्यार नाल्यार लग्न करना आनी जर प्रेमाचे सुद्दां आसतलो डावरी दिवचे पडटा थोड्यांक जर चलो एक्सेप्ट करना जाल्यार कोताय नाल्यार डावरी धरपाकूच जाय जाल्यार तांचे लगून एक्सेप्टूच करना थंय ताका लागून इंडियान सद्या सावथाक इतले डावरीचें चलना पूण नॉर्थाक खूब चलता डावरीचें तांकां डावरी डाय जायच पडटलें लग्ना खातीर